ہلو ہلو وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ خیریت سے ہیں کون بول رہی ہیں جی جی جی ٹریول ایجنسی سے بول رہا ہوں کہیے آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں جی جی ہاں جائے گی ہاں ہو جائے گی کون سی کلاس سے جائیں گی اے سی میں چاہیے اے سی میں چاہیے اے سی میں آپ کو لگ جائے گا نارملی ڈھائی سے تین ہزار روپیہ

اور اگر اگر آپ دو اگر آپ دوسری ٹرین سے جو راجدھانی وغیرہ سے جائیے گا تو اس میں تھوڑا سا کاسٹ زیادہ آ جاتا ہے یعنی تو ساڑھے تین ہزار کے لگ بھگ میں آئے گا ساڑھے تین چار ہزار کے ٹائم لگتا ہے راجدھانی سے آپ کو چار گھنٹہ لگے گا چار ساڑھے چار گھنٹہ

ہاں وندے بھارت بھی ہے وندے بھارت میں ساڑھے تین سے چار گھنٹہ لگے گا جی تو کون سی ٹرین سے جانا کھانے پینے کا وندے بھارت اور یہ راجدھانی میں جو ہے وہ فری ہے ٹکٹ کے ساتھ ہے جی جی کون سی ٹین سے جانا چاہیں گی آپ ٹرین کون سی ٹرین کون سی چاہیے راجدھانی سے جائیں گی ٹھیک ہے تو کتنے آدمی ہیں آپ لوگ ٹکٹ بنا دیں ایسا کیجیے آپ آدھار آدھار کارڈ آپ اپنا بھیج دیجیے ٹھیک ٹھیک اوکے اوکے